एक लाख दोन हजार अट्ठावीस पांच लाख पांच हजार पाचशें पंचवीस तीन लाख तीन हजार सातशें सत्तावीस आठ लाख आठ हजार पाचशें पंचवीस पांच लाख पन्नास हजार पंदरा